اتّر پردیش کے خبر رساں میڈیا میں کھیل اور تفریح سے متعلق مسائل کا احاطہ مختلف انداز میں کیا جاتا ہے عموماً کھیل کی خبریں مقامی ریاستی اور قومی سطح کے مقابلوں کھلاڑیوں کی کاردکردگی اور کھیلوں کے ٹورنامنٹس پر مرکوز ہوتی ہیں مقامی کھلاڑیوں کی کامیابیاں خاص طور پر کرکٹ اور کبڈی جیسے مقبول کھیلوں میں زیادہ توجہ حاصل کرتی ہیں تفریحی خبریں اکثر فلموں ٹیلیویژن شوز اور مشہور شخصیات کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہیں بالیووڈ کی فلمیں اور ٹی وی ڈرامے خصوصی کوریچ پاتے ہیں اور نئی ریلیز ہونے والی فلموں یا شوز کے یا شوز کے جائزے اور ریویز پیش کی جاتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ڈیجیٹل پلیٹفام پر مقامی ٹیلنٹ فنکاروں اور ثقافتی تقریبات کی بھی ریچ کی جاتی ہے جو لوگوں کو روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئی ہے کچھ میڈیا ہاؤس ہاؤز تفریح اور کھیلوں کے مسائل کو زیادہ تر ایک مثبت انداز میں پیش کرتے ہیں جبکہ کچھ حلقوں میں ان مسائل کا تنقیدی جائزہ بھی لیا جاتا ہے خاص طور پر جب کسی کھیل یا تفریحی پروجیکٹ پر تنازع کھڑا ہوتا ہے